मैथिलीक मिथिलाके उजागर करेके लेल बहुत महान पुरुष सब एलाह विद्यापति वाचस्पति या जे सब ई मतलब विद्वान छलथि हँ हुनके सबके इतिहास हुनके सबके अथी देखि कऽ हमसब ई मैथिलीके सेवामे मिथिलामे संलग्न छी